भोपाल के आसपास बहुत सारी घूमने की जगह है जैसे ग्वालियर उज्जैन इंदौर शिहोर पचमढ़ी ग्वालियर में लोग जाते है घूमने क्योंकि वहाँ बहुत सारे राजमहल मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो गो भोपाल बहुत ही ऐतिहासिक जगह हैं वैसे ही उज्जैन उज्जैन धार्मिक जगह है वह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं जहाँ बहुत बड़ा महाकाल मंदिर है इंदौर लोग घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आसपास बहुत सारी जगह जैसे मांडू महेश्वर इंदौर के पास पड़ता है शिहोर में एक बहुत ही बड़ा गणेश मंदिर है जहाँ लोग धार्मिक भावना से पूजा करने के लिए या पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं वैसे पचमढ़ी पचमढ़ी पर्यटक स्थल हैं जहाँ बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य हैं वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं जिसके में ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ चलने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे शिव मंदिर हैं जहाँ पे लोग धार्मिक भावना से या पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं वहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हैं जहाँ पे लोग जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं